आमी न्हू हांव राज्या भायर गेलां राज्या भायर आमच्या तींग आम न्हू म्हाक तींग भोंवपाक पोडटा कित्याक तींग न्हू तेंगे न्हूंय मागी तींग एशकोन्न तेंगे तें वातावरण खूब आवडटा तींग सामक थोंडसाण आसता तींग सारक नॅचरल ब्युटी म्हूट चोय तेश कोन्न आसता आनी तींग म्हाक तिंगा लोक खूब आवोडटा कित्या तिंगा लोक खूब सपोर्टिव्ह तींग हूय कितें अेश कोन्न कितें प्रोब्लम हा जाल्यार तींग रोखडे हेल्पा पावताय तिंगा लोक आनी मागी अेश कोन्न आम कर्नाटका गेलो न्हू कर्नाटका तींग आमी मुर्डेश्र्वर तींग गेल्लीं तींग मुर्डेश्र्वर हें आहलें देवूळ आहलोलें तींग आम आख्खीं भोंवलीं तींग सान इतलें बोर दिसतालें कितू शांती आहलो तिंगा की तींग फोटोज काळ आमी मागी तींग व्हिडियोज काळे हांय थोडे हांय थोडे ब्लॉगूज केल्ले आनी मागीर तींग दोर्या दिसता तो कितू कितू सुंदर आसलोलो आनी तितूं सुर्या बुडटा तें बीन कितलें पोळोवपाक कितलें सुंदर दिसतालें आनी मागीर आमी तिंगा अेश कोन्न दोर्यां हेळटालीं दोर्यान ते शिंपे शेल्स ते बीन धोल्ले आनी मागी आमी अेश कोन्न जेवणां गेलीं हॉट्लांत आनी तींग अेश कोन्न गडबड आयस्क्रीम मुट ती मेटाली ती हायली मागी अेश कोन्न तिंगा स्टॉल्स बीन आहाय तिंगा हायलें मागी तींग ट्रॅव्हल केलें तींग रिक्षान भोंवता आमी तींग अेश कोन्न टॅम्पो वा बस बीन बेगीन मेणाय सो आम तिंगा रिक्षान भोंवतालीं मागी आमी होनावर मुट तींग गेलीं तींग तींग आत ब्रीज जाल न्हू तींग सोन ओसपा इतू बोर दिसोता कितू फ्रेश वार येता आनी तींग न्हू अेश कोन्न शुटिंगा अेश कोन्न लोक बीन येताय वॅडिंग प्री वॅडिंग शूट कोरपा इतलें बोर दिसत तिंगा आनी मागी आम तींग गेल्लीं तींग एक वोटर पार्क जाता तींग वोटर पार्क चोवपा प्लेन केला नॅक्स्ट इयर श्युअर वोयतो म्हूण तिंगा कित्या नॅक्स्ट इयर म्हूणळ्यार तें रेडी जातो म्हूण मागी तींग आमी आमगे फेस्त आसतालें सो तींग आम लोकांगे अेश कोन्न घोरां वोसोन रावतालीं मागी तींग आमी रांदतालीं हातालीं सो तेंचें तीं कीत जेयता चोय तेंच आम जेयतालीं इतलें बोर दिसतालें सो आमगे तेज लागून म्हाका ट्रॅव्हलिंग खूब आवडटा आनी भोंवडेचो हेतू म्हुळ्यार कितें तींग म्हाक सामक इतू चील जाता आनी कितू शांती मेटा मोना शांती मेटाली सारकी